ہمارے خاندان میں بہت سی ثقافتی روایات ہیں ان کی ایک طویل تاریخ ہےاور آج بھی رائج ہیں جیسے آپ کو میں بتاؤں کہ شادی بیاہ کے موقع پہ ایک جوتا چھپائی کا رسم ہے یہ بہت قدیم ہیں اور اس کی ایک اپنی الگ تاریخ ہے دلہے کا جوتا جو دلہن کی بہنیں چھپاتی ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے عوض میں پیسے طلب کرتی ہیں اس کے علاوہ شادی سے پہلے دلہے اور دلہن کو ہلدی لگایا جاتا ہے ہلدی کا رسم اس کی ایک اپنی تاریخ ہے اور یہ آج بھی رائج ہے جہاں تک تہواروں کی بات ہے تو تہواروں میں خوشی کے موقع ہوتے ہیں تو اس کی ایک تاریخ رہی ہے کہ ہر ایک تہوار میں میٹھ کس کوئی نہ کوئی میٹھی چیز میٹھی میٹھائی پھل فروٹس وغیرہ ان کا اہتمام کیا جاتا ہے تو یہ چیزیں ہیں جو ثقافتی طور سے ایک اپنے ایک طویل تاریخ رکھتی ہیں اور آج بھی رائج ہیں شادی وغیرہ کے موقع پہ خاص خاص طور سے دلہے کا دلہن کے آنگن میں جانا اور پھر دلہن کی ماں کا دلہے کو انگھوٹی پہنانا گھڑی دینا وغیرہ یہ سب ثقافتی روایات ہیں اور ان کی تاریخ اب بھی ہے اور یہ رائج ہے